एक बार हमने डोरोइंग कलास में भी भाग लिए हैं उसमें उसमें अच्छे से डोरोइंग करना रहता है जैसा माने जी जी जी जी जीस पिक्चर का माने जो मैचिंग रहता है उस कलर का डोरोइंग करना पड़ता है डोरोइंग में अच्छे से अच्छे से पेंटिंग किया जाता है और अच्छे से पेंटिंग किया जाता है और अच्छे से ही पिक्चर बनाया जाता है जी डोरोई डोरोइंग का कलर माने मैच होना चाहिए कलर मैच करके ही डोरोइंग किया जाता है माने कौन सा कलर कहाँ पर मैच होता है नहीं होता है जो मैं जो जो कलर मैच नहीं होगा उस वह हम वह कलर हम नहीं कर सकते हैं जी ज़्यादातर जो कलर हमें मैच होता है वही बहुत ही अच्छा लगता है और दे और दिखने में भी सुंदर लगता है जो कलर मैच होता है वह देखने में भी सुंदर होता है और अच्छा होता है वह अच्छा डोरोइंग होता है अच्छी डोरोइंग हो डोरोइंग होती है और देखने में भी जो अच्छा लगे जो कलर मैच होगा वही कलर से भी हमें डोरोइंग करना चाहिए